नाव ओना सम्भवतः ओना दू तरहके होइ छै एकटा डेंगी नाव होइ छै छोटगर नाव होइ छै जाहिमे कि माँछ मारैमे सुविधा होइ छै ओहिपरसँ जालो फेक कऽ अपना सभके इलाकामे कोशी नदी छै कोशी नदी मे डेंगी नावसँ आई काल्हिके अर्थात जे भेलै जेठ आषाढ़ सभमे डेंगी नाव पर माँछ मारल जाइ छै या बड़का नाव जे छै से ओ समान एहि कात सॅं ओहि कात लऽ जाएके लेल काम करै छै धार सभमे आ छोटका नावसँ माँछ मराएल जाइ छै ओकर उपयोग कयल जाइ छै डेंगी नाव ओकरा कहै छै